बोरी शिरोडा पणजी म्हापश्यां खोला काणकोण कुंकळे मडगांव सांकवाळे वाश्को शिंदोळे वाज्यां बोमा म्हाड्डोळा पेडण्या सांवड्ड्या केप्यां बिचोले पर्रा मांद्रें पैंगीण वाज शिरो शिरो वाज म्हटलें दिसता धाबाळ आमोण्या मा माशेलांत कुंभारजुवा मेर्शी नेवऱ्यां